मिगी क्हानी लिखने दा बडा शौक हा मेरी स्हेली ही ओह् मेरे घरा कोला थोह्डा दूर रौंह्दी ही में ओह्दे घर ओह्दे कन्नै मिलने गी जाई सकदी ही इस करियै में ओह्दे कन्नै क्हानी लिखदी रौंह्दी ही क्हानी लिखदी रौंह्दी ही जिसलै में उं'दे घर गेई उन्न प्रिंट कराई रक्खी दी ही एह् क्हानी ओह् सारें गी सनांदी ही भला एह् मेरी स्हेली ने लिखी दी ऐ इक बारी केह् होआ कि इक बारी अस किट्ठे हे अस दौनें इक दुए उप्पर क्हानियां लिखियां

मेरी बड़ी अच्छी स्हेली ऐ मेरे कन्नै हर इक गल्ल शेयर करदी इस करियै में ओह्दे आस्तै किश क्हानियां लिखदी रौंह्दी क्हानियां लिखदी रौंह्दी ओह् क्हानियां में अपने मम्मी पापा होरें बी सनाइयां ओह् बी सनांदे मम्मी पापे होरें गी किन्नियां स्हेई स्हेई क्हानियां लिखदी आं में में इक नेईं में बड़ियां क्हानियां लिखी दियां उ'नें केह् कीते दा कि उन्न मेरी क्हानी गी उन्न मेरी क्हानी गी अपने घर फोटोस्टेट करवाइयै रक्खी दी जिसलै बी ओह् मेरे बारे च क्हानी पढ़ी लैंदे ते ओह्दे बाद दिल गी सकून मिलदा कि भला मेरी स्हेली ने मेरे मूजब मेरी क्हानी लिखी दी मेरी क्हानी मेरी क्हानियां अजेंबी मिगी ओह् लभदी अजें बी ओह् मी लभदी अज्ज बी उन्न मेरे मूजब बड़ियां क्हानियां लिखी दियां में बी ओह्दे लेई बड़ियां क्हानियां लिखी दियां बट पैह्लें ओह् मेरे कन्नै पढ़दी ही हून ओह् उद्धर चली गेदी हून ओह् हून ओह् बाह्रमीं दे बाद उत्थै चली गेई उत्थै रौंह्दे हून उत्थै में इक दिन फोन कीता में आखेआ में तेरे लिये बड़ी क्हानियां लिखी दियां उन्न मेरे लेई बड़ियां क्हानियां लिखी दियां में बी ओह्दे लेई बड़ियां क्हानियां लिखी दियां में जिस दिन साढ़ी मुलाकात होग उस दिन असें इक दुए गी क्हानियां सनाई सनाई इक दुए गी क्हानियां सनानियां होर इक दुए गी क्हानी सनाङ मेरे दिल गी सकून थ्होना ओह् मेरी बड़ी अच्छी स्हेली ऐ में ओह्दे कन्नै हर इक गल्ल शेयर करदी ही मेरी स्हेली मेरी स्हेली जेह्ड़ी में ओह्दे कन्नै गल्ल शेयर करदी ही ओह् कुसै गी नेईं ही सनांदी कुसै गी नेईं सनांदी सिर्फ मेरे सिर्फ अपने दिल च होर अपने दिल रखदी ही क्योंकि ओह् अगर मेरे मिगी कोई किश आखै ते ओह् पैह्लें बोलन लग्गी पौंदी कि मेरी स्हेली दे बारे च कुसै ने किश नेईं बोलना इस करियै ओह् इस करियै ओह् इस करियै ओह् मेरे खलाफ कुछ नेईं सुनी सकदी में बी ओह्दे खलाफ कुछ नेईं सुनी सकदी हून उन्न हून परसों में उस्सी फौन कीता ओह् मिगी आखै दी में तेरे लेई इक क्हानी लिखी दी में जिसलै आगी तुगी सनागी हून में में बी लिखी दी ओह्दे ताईं इक क्हानी ओह्दे ताईं क्हानी लिखी दी इक बारी इक बारी केह् होआ कि अस पिकनिक जाना हा ते अस पिकनिक जाना हा ते अस दूई दूई गड्डी च बैठी गे ते गड्डी च बैठे दे ते गड्डी च टाइम पास नेईं होआ ते फ्ही में क्हानी लिखना स्टार्ट करी ओड़ेआ कि में क्हानियां क्हानियां लिखी ओह् बी लिखा दी जिसलै अस गड्डी चा ख'ल्लै गी उतरे उन्न बी क्हानियां लिखी दियां ही में बी क्हानियां लिखी दियां ही इस करियै इस करिेयै अस इक दुएदी क्हानियां लिखदे रौंह्दियां हियां लिखदे रौंह्दियां अजें बी क्हानियां लिखदे रौह्न्नी होन्नी आं हून बी ओह् मेरे कोला थोह्ड़ी दूर रौंह्दी ऐ बट अजें बी अस क्हानियां लिखदे रौह्न्ने आं क्हानियां लिखदे रौह्न्नें इस करियै अस इस करियै अस क्हानियां क्हानियां लिखनें ठीक में जिसलै स्कूल पढ़दी ही तां बी में तां बी में क्हनियां लिखना मिगी बड़ा पंसद हा क्हनियां में स्कूल बी लिखदे रौंह्दी ही कुछ ते कुछ क्हानियां बनाइयै में लिखदी रौंह्दी ही फिर में अपनी स्हेली उप्पर क्हानियां बनाना स्टार्ट करी ओड़ियां इस करिेयै में इस करियै में क्हानियां क्हानियां मिगी बड़ियां पसंद ही होर खास कर अपनी स्हेली दे उप्पर क्हानियां लिखना मिगी बड़ा पसंद बड़ा शैल लगदा ऐ इस करियै में क्हानियां लिखनी होन्नीं क्हानियां लिखनी होन्नीं इक बारी इक इक बारी केह् होआ कि में उं'दे घर गेई मेरी स्हेली मेरी स्हेली घर हैन्नी मेरी स्हेली घर हैन्नी ही मी हैन्नी पता हा कि ओह् चली गेदे न मिगी सनाया बी हैन्नी फोन करियै फोन करियै जिसलै उ'नें मी सनाया बी नेईं फोन करियै जिसलै में उं'दे घर गेई मेरे लेई क्हानी लिखियै गेदी बट ओह् घर नेईं ही फिर में ओह्दी मम्मी गी फिर में ओह्दी मम्मी गी पुच्छेआ कि कुद्धर ऐ ओह् ओह् आखदी ओह् है निं घर ओह् चली गेई फिर में ओह्दे क्हानी लिखदी रेही में ओह्दे बैड्डै थल्लै रक्खी गेई फिर ओह् फिर ओह् घर आई उस दिन उन्न ओह् क्हानी दिक्खी मिगी फोन करियै सनाऽ दी ही तूं जदूं आना ते मिगी सनाई लैना तूं क्हानी लिखी चली गेई तूं मिलन कदूं आना में ओह्दे कन्नै फिर में उस्सी आखेआ मिलना में तेरे कन्नै में इक होर क्हानी लिखी दी तेरे लेई क्हानी इस करियै मी क्हानी बड़ी पसंद ऐ